हम मारे अठे वृद्धाश्रम है उसको बेगूसराय जिला में हर जिला में रहता भी नहीं है हमारे जिला में है वृद्धाश्रम है बेगूसराय जिला में बूढ़े आदमी को उसमें रखा जाता है अच्छा से किया जाता है सेवा किया जाता है सही से रखा जाता है कहीं तरह के दिक्कत नहीं होता है खाना दिया जाता है उसको और सेवा किया जाता है कोई तरह के दिक्कत नहीं होने देता है और हमारे इधर क्या कहता है ये बच्चे का अनाथ आश्रम है अनाथ आश्रम में क्या कहता है ये बच्चे लोग जैसे कोई बच्चा को छोड़ दिया जाता है उसको अथि किया जाता है उसको रखा जाता है बढ़ियाँ से रखता है और खाना अच्छा दिया जाता है उसका शिक्षा अच्छा दिया जाता है पढ़ाई लिखाई अच्छा किया जाता है उसका कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है उसको और शिक्षा में कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है कहीं नहीं खाने में दिक्कत रहता है अच्छे अच्छे खाने दिए जाता है अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाता है और उसको रखा जाता है बढ़ियाँ से कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है हमारे इधर मटिहानी ब्लॉक है उसमें क्या कहता है ये जो नया नया फंड रहता है उसको दिया जाता है हमारे इधर कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है हम जो जहाँ होता है उसको दिया जाता है और क्या कहता है जो उसको हमारे सोसाइटी है हमारे सोसाइटी में बढ़ियाँ से उचित दिया जाता है कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है उसको बोला जाता है और चाहे बच्चे लोग है बच्चे लोग को कोई कहता है जे कहीं दिक्कत नहीं होता है कभी भी कोई चीज़ के जरूरत पड़ता है उसको देता है और बूढ़े आदमी हैं चाहे अथि हैं उसको छोड़ कोई देता है चाहे भेजा देता है बाल बच्चा छोड़ देता है उसकाे वृद्धाश्रम में रखा जाता है से उसको सेवा किया जाता है चाहे कोई बच्चा हो गया बच्चे को क्या कहता है छोड़ देता है कोई अथि कर देता है तो यहाँ आश्रम है उसमें रखा जाता है अनाथ आश्रम है अनाथ आश्रम में रखा जाता है उसमें उसको सेवा दिया जाता है कोई तरह के दिक्कत नहीं दिया जाता है बच्चे को पढ़ाई भी अच्छा किया जाता है कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है